भारतीय स्थानीय उद्योगमे जेना छै चरौड़ी बनेनाइ मुरौरी बनेनाइ अचार बनेनाइ ई सब काज करैसँ राज्य अर्थव्यवस्थाके बढ़ैमे मदद करैत अछि एहि राज्यमे ई सभ रोजगार गाम घरमे बहुत उपलब्ध अछि जाहिसँ महिला सभके बेरोजगारी दूर होइत अछि आओर रोजगार करैमे मदद मिलैत अछि